مجھے بارش کا موسم بہت پسند آتا ہے بارش کے دن ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور موسم بہت خوش گوار ہوتا ہے بارش کے دن ہر عمر کے لوگوں کو پسند آتا ہے بارش میں بھیگنا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور بارش میں بھیگنے کے بعد جو ٹھنڈ کا مزہ آتا ہے وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے